हाँ बेटा बोलो

अब बेटा वो तो देखना पड़ेगा हमें जब देखेंगे मतलब अगर ऑपरेसन लायक हुआ तो ऑपरेसन होगा अगर मतलब दवा से ठीक हो जाएगा तो वो भी देखा जाएगा पहले आप आइएगा तभी देखेंगे हम अब यही पंद्रह हज़ार रुपये जमा करा दीजिए आप

नहीं नहीं बेटा ज़्यादा नहीं बोल रहे हें हम आपको कम ही में बता दे रहे हैं अब हमारे यहाँ भी डॉक्टर हैं सर्जन हैं सब हमारे ऊपर भी जवाबदारी हमें भी देना पड़ता है ऐसे थोड़े नहीं होता

हाँ हाँ बेटा एकदम ठीक हो जाएगा आप आ जाइए जैसा होगा हम दवा करेंगे उसका कोशिश भी करेंगे आगे मतलब कि ऑपरेसन न करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी हम लोगों की आप आ जाइए सब हो जाएगा आपका आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी आप आ जाइए हम लोग यहाँ देख लेंगे जैसे होगा वैसा करेंगे या ऑपरेसन होगा तो वो करेंगे अगर वैसे दवा से ठीक होगा तो दवा भी करेंगे अब बेटा आप तो बाहर हैं पहले यहाँ आइए हम लोग देखें जाँच करेंगे एक्सरे होगा उसका जब वो रिपोर्ट आएगी फिर हम दवा आपका चालू करेंगे न ऐसा तो कर नही सकती मैं हाँ ये तो देखने के बाद ही होगा न पहले देख ठीक है आप आ जाइए फिर हम डॉक्टर से बोल दे रही हूँ जो हो जाएगा मैं देखूँगी कर दूँगी आपका बस यही पंद्रह हजार तक पंद्रह मतलब मान लीजिए पंद्रह लगेगा आपका पेमेंट करवाइए पहले पंद्रह हजार जमा करवा दीजिए फिर देखेंगे बाद में जैसा होगा वैसा सोचेंगे फिर बताएंगे आपको क्या होगा क्या नहीं

हाँ हाँ लगेगा न अब कागज पत्तर पूरी तैयारी करनी होगी आपको आप पहले आइए यहाँ पर फिर आपका एक्सरे भी होगा यहाँ से सब कुछ हो जाएगा फिर देखेंगे सर्जन से भी बात करनी है हमें जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा नहीं नहीं बेटा आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप आ जाइए सब कुछ हो कर जाएगा आपका हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता है आप आ जाइए हाँ हाँ आप आ जाइए ना आ जाइए आपका सब हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ओके ओके बेटा आइए आइए हाँ ठीक